ہیلو السلام علیکم آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں اکمل سرفراز بول رہا ہوں میں نے کل مولانا آزاد لائبریری سے قلعہ نگر چوراہے تک کی آپ کی ویب سائٹ سے بکنگ کی تھی مگر جب میں کل اٹھا تو مجھے کچھ کام کی وجہ سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی وجہ سے مجھے وہ بکنگ کینسل کرنی پڑی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ بکنگ کینسل کر دیں اور درخواست یہ ہے کہ مجھے میرے پیسے لوٹا دیں پھر میں آپ کا بہت بڑا بہت بڑا شکر گزار رہوں گا